ग्वालियर जिले में जिला अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ जिला है यहाँ आस पास काफ़ी ग्रामीण कृषक क्षेत्र का माना जाता है यहाँ पर कृषि का ज़्यादा योगदान है तथा यहाँ पर काफ़ी कृषि से संबंधित मनोरंजन एवं गतिविधियाँ एवं खेल होते हैं जैसे कहीं जगहों पे आपका कबड्डी या आपका खेतों में एक लकीर खेतों को डिवाइडेड करके खेलों के बीच में जब फसल कट जाती है तो खेतों के उसमें आपका कुश्ती का भी आयोजन किया जाता है साथ ही साथ इधर अगर कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में आप जिले ग्वालियर जिले की कुछ ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपका अभी भी बैलों के साथ दौड़ की जाती है ये भी एक मनोरंजन का है यहाँ पर छोटे छोटे मेरे भी भरे जाते हैं जो वहाँ के देवताओं के को का स्थान के का भी वर्णन करते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर तैराकी भी एक बहुत अच्छा खेल माना जाता है चूँकि ये ग्रामीण क्षेत्र है कहीं भी लगा हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र अधिकांश है इसलिए यहाँ पर नदियाँ नहरों में तैराकी का भी काफ़ी आयोजन किया जाता है